दिल्लीअ में कोई घुमणु ईंदो आहे त उन्हनि खे असां एॾो सुझाव सुठो ॾींदा आहियूं की जीअं लाजपतनगर मार्केट ॾाढी बढ़िया आहे सुठी आहे ऐं सरोजनी मार्केट बि ॾाढी घुमणु लाइक़ु आहे कपिड़ा हिक खां हिकु मिलंदा आहिनि चांदनी चौक वञनि उते पराठे वारी गली आहे ऐं एॾा क कपिड़ा बि लहंगा वग़ैरह ॾाढा बढ़िया नवां डीज़ाएन जा मिलंदा आहिनि लहंगा ऐं ॿियो गुरद्वारो आहे सा बंगला साहब गुरद्वारो उते थी अचनि गुरद्वारे में उहो सरोवर आहे उते हथ पेर धोई करे मथो टेके अचे ॾाढो आनंद ईंदो आहे मतिलबु ॾाढी सुठी जॻहियूं आहिनि जीअं इंडिया गेट आहे इंडिया गेट में वञी करे गो खेॾण ॿारनि भॼणु खेॾणु वग़ैरह ॾाढो सुठो थी वेंदो आहे घुमी अचनि पोइ हिते ॿियो हे बि आहे कहिड़ो मंदरु आहे अक्षरधाम मंदरु आहे उन में बि ॾाढो सुठो आहे घुमण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे आहे पर वॾो पर सुठो ॾाढो सुठो ठहियलु आहे मतिलबु ॾिसणु लाइक़ु जेके शयूं आहिनि न उहे ॾाढियूं बढ़िया आहिनि दिल्लीअ में त चांदनी चौक हली वञो चंदनी चौक में लहंगा वठी अचो कपिड़ा ॾिसो हिक खां हिकु मिलंदव ऐं पराठा खाई अचो खाइण जी व वराएटी हिते बि इलाही सुठियूं सुठियूं मिलंदियूं आहिनि घुमण जूं बि इलाही सुठियूं जॻहियूं आहिनि चांदनी चौक बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे घुमण में खाइण खाइण में ॾाढी पराठे खाइण में बि ॾाढी सुठी वेराइटियूं मिलंदियूं आहिनि लाजपत नगर में बि ॾाढी सुठी जॻहि आहे हिकु खाइण जी ॾाढो मज़ो ईंदो आहे जेके मोमस वग़ैरह मिलंदा आहिनि असांजा उहे बि असां सलाह ॾींदा आहियूं छोला भटूरा ॾाढा बढ़िया मिलंदा आहिनि परां परां ओ छोला छोला भटूरा त चांदनी चौक में ॾाढा सुठा मिलंदा आहिनि खाओ त मज़ो अची वेंदो आहे प्लेट बढ़िया